मां पंहिंजी डिश ठाहिण वक़्तु जेके नॉर्मल मसाल्हा हूंदा आहिनि उहे सभु त यूज़ कंदी आहियां पर असांजे भारत में अॼु एॾा जाम मसाल्हा उपत उपलब्ध आहिनि जीअं त छोला मसाल्हा पाव भाॼी मसाल्हा सांभर मसाल्हा बिरयानी मसाल्हा एॾे कई तरहनि जा मसाल्हा आहिनि जेके असांखे शइ ठाहिणी आहे उन्हनि जा मसाल्हा उहे उन फ्लेवर में उपलब्ध हूंदा आहिनि पर मां पंहिंजी डिश खे अञा स्वादिष्ट करण लाइ वधीक मैजिक मसाल्हो यूज़ कंदी आहियां जंहिंमां मुंहिंजी डिश जो सवादु अञा सुठो थी वेंदो आहे